नों मैगं बायसयो नामा बाल जोगोनार दंमोन लाव दंमोन ओफाय भिन्दि दंमोन बेखौ नोंं लांजोबाब्ला फानैफागोन

मा मा हाथाइ जायो आं गामियावबो फानो ओमफ्राय फायखारिफोरनो हरो माखासे लांजोबै औ जासिना हरो लांजोबैखौ लांजोबैखौ फानैबाय लांजोबनो हायाब्ला माखासेखौ

फारला थामसो जागोनदां जों खाया माबा फारलासे जागोन आरो माबाया जोगोनारआ जोगोनारआ एसे बुरजायैनो भिन्दियासो भिन्दिया सेरथाम जागोन के जि हिसाबै दाथ' दामआ फसिस थाखा गाहाम फन्सास थाखा गाहाम फोरलाफ्रानो थाइबेंआ बिस थाखा के जि बिसिबांसिम खमायजागोन नो बिस थाखा के जि दे दा खानानै हैगोन आं दा खाना हैगोन आं हैनोसै औ

दे दे